सर मैं संजय बात कर रहा हूँ भोपाल से मैंने अभी वृंदावन ढाबे से एक ऑर्डर किया है तो सर उस पर मुझे कोई डिस्काउंट वगैरह एप्लीकेसन में नहीं दिख रहा है जी सर बेबसाइट पे भी नहीं दिख रहा है तो सर मैं रेगुलर कष्टमर हूँ और अधिकतर स्विग्गी से ही ऑर्डर मंगाता हूँ तो सर अभी मेरे लिए कोई डिस्काउंट हो तो आप बताइए

हाँ सर मैं स्विग्गी से ही मंगाता हूँ आप चेक कर सकते हैं मेरी हीस्ट्री चेक कर सकते हैं मैने कईयों ऑर्डर मंगाए हैं तो सर हर बार मिलता है और वृंदावन ढाबा और स्विग्गी वाले तो जो परमानेंट कष्टमर हैं उनके लिए अलग से स्पेसल डिस्काउंट देते हैं देख लीजिए सर चेक कर लीजिए हो तो मिल गया है सर हाँ सर तो आप वो डिस्काउंट कूपन लगा दीजिए उसका मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा ओके सर थैंक यू सो मच